تین لاکھ پچاس ہزار سات سو تینتیس نو لاکھ اکہتر ہزار تین سو اٹھاسی نو لاکھ تینتیس ہزار دو سو دو پانچ لاکھ تیس ہزار ایک سو ترانوے سات لاکھ گیارہ ہزار تین سو اکیاون